मां जॾहिं कपिड़ा वठी आयुमि तॾहिं त मूंखे सुठा पिया लॻनि पर जॾहिं मां पाता पहिरें धोप में ई कलर निकिरी वियो खुत खुत थी वियो जण त चमड़ीअ खे कपिड़ो खाए पियो ख़ाली वठणु महिल सुठा लॻिया पर पाइण महिल पाइण खां पोइ धुअण महिल सुठो कोन लॻियो मूंखे